ہیلو جی بھائی بولیئے جی بھائی جی بھائی شعیب نام ہے اچھا اچھا آپ عدنان ہو کیا جی جی جی آئی ٹی آئی جی میں اصل میں کیا ہے میں چاندنی چوک پہ ہوں تھوڑا جام لگ رہا ہے آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں بھائی دیکھیئے میکسیمم بارہ سے دس دس سے بارہ منٹ لگیں گے میں آپ ہی طرف آ رہا تھا اصل میں کیا ہے یہاں پہ ایک چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے جام لگ گیا اچانک جی میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف ہی دیکھ رہا ہوں میں میپ میں لوکیشن آن کی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کون سا فری روڈ ہے اچھا اس طرف سے اچھا جی اچھا میں ادھر سے ہی کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں باقی ایک بار آپ اپنے موبائل پہ گاڑی کا نمبر دیکھ کے بتا دیں تاکہ میں کنفرم کر لوں کیا کیا فائیو تھری کیا جی جی بھائی جی ہاں وائٹ کلر ویگن آر ہے فائیو تھری سکس ایٹ بھائی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے اصل میں کیا ہے ہمارے ایپ میں نا دو چار مہینوں سے پرابلم چل رہی ہے اور ہماری کمپنی اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے ساری بات آ کے رک جاتی ہے ڈرائیور پہ تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اچھا بھائی اچھا میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں آپ ٹینشن مت لو آپ کو ٹائم پہ پہنچا دوں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک